جی ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ معیاری تعلیم تک رسائی ہر طالب علم کا حق ہے چاہے ان کا سماجی و اقتصادی پس منظر کچھ بھی ہو معیاری تعلیم تک رسائی سب کے لیے برابر ہونی چاہیے تاکہ سب کو مساوی مواقع حاصل ہو اور وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ ترقی کر سکے حکومت اور غیر سرکاری تنظیمیں پسماندہ طلبہ کو وظائف اور مالی معاونت فراہم کریں تاکہ وہ تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکیں پسماندہ علاقوں میں موجود اسکولوں کی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے جیسے بہتر عمارتیں پینے کا صاف پانی اور مناسب بیت الخلا کی سہولیات اساتذہ کی پیش پیشہ ورانہ تربیت اور ترقی کو فروغ دیں تاکہ وہ مختلف سماجی و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں معیاری تعلیم مواد کتب اور ٹیکنالوجی جیسے کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں طلبہ کو ان کی مادری زبان اور انگریزی دونوں میں تعلیم فراہم کریں تاکہ ان کی تعلیمی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ابتدائی درجے پر ہی طلبہ کو اضافی سپوٹ فراہم کریں تاکہ جیسے ریمیڈیل کلاسز ٹیوٹرز اور مین مینٹرز تاکہ وہ تعلیمی میدان میں کسی بھی خلا کو پر پر کر سکیں پیشہ ورانہ مشاورت اور رہنمائی فراہم کریں تاکہ طلبہ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ کریئر کی منصوبہ بندی بہتر طور پر کر سکیں والدین کو اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور طلبہ کو بہتر سپوٹ فراہم کی جا سکے حکومت اور تعلیمی ادارے ایسی پالیساں وضع کریں جو پسماندہ برادریوں کے طلبہ کو تعلیم میں شامل کرنے کو فروغ دیں پرائیویٹ سیکٹر اور کارپوریٹ کارپوریٹس کو دعوت دی جائے کہ وہ تعلیمی اقدامات میں سرمایہ کاری کریں اور سماجی ذمے داری کے تحت پسماندہ طلبہ کو سپوٹ کریں آنلائن تعلیم اور ای لرننگ پلیٹفارمس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں تعلیم کی رسائی کو یقینی بنائے جائے ایسے پروگرامز ترتیب دیے جائیں جو پسماندہ طلبہ کی مخصوصی مخصوص ضروریات کو پورا کریں اور ان کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنائیں ان اقدامات سے پسماندہ برادریوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو تعلیمی نظام میں شامل کرنا ممکن ہو سکتا ہے جس سے وہ بھی معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اپنی زندگی میں بہتر بہتری لا سکیں گے